हँ हम नेह हम नेहा बाजए छिऐ अहाँ केेँ बाजए छिऐ आभा देवी हँ हँ हम कहैत छी कि मतलब कहैत छी कि मिथिलामे अहाँ कोन कोन अहाँ सभ त्यौहार मनाबए छिऐ जरा मतलब थोड़ा बाजू तऽ केना केना मनाबए छिऐ थोड़ा बताबु ने हुँ हुँ हुँ हुँ

हूँ दिवालीके बारेमे बताउ थोड़ा

आओर हँ हऽ हमर सबके ई घरमे होइत छै होइत छै ई सब परब सब हँ जेना जेना अहाँ बतेलहुँ ने वैसे ही हँ ऐसे ही ऐसे ही हम लोग भी मनाबए छिऐ ओ दशहरा दशहरा भए गेल छठि भए गेल गेल दिवाली भए गेल होली भए गेल ठीक ठीक छै राखए छी राखए छी